مذہب لوگوں کو کیسے اکٹھا کرتا ہے مذہب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بقرعید ہو گئی عید ہو گئی اس پہ ہم لوگ جو تہوار مناتے جیسے عید کی تہوار لے لیجیے رمضان کے بعد آتا ہے پورے رمضان ختم ہونے کے بعد عید کی تہوار آتا تو عید کے تہوار کے دن لوگ اچھے سے نہاتے دھوتے کپڑا پہنتے عیدگاہ جاتے عید عید کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں قبرستان جاتے ہیں پھر قبرستان سے گھر پہ آتے سوئیاں کھاتے ہیں آپس میں بانٹے ہیں لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے دروازے پہ جاتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے جیسے ہمارے ہندو بھائی بھی آتے ہیں دروازے پہ بیٹھتے ہیں اس سے گلے ملتے ہیں اس سوئیاں کھلواتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ ایک مذہب کو اکٹھا کرتے ہیں ایک دوسرے کے اس تہواروں میں شریک ہوتے ہیں جیسے اگر اس کی دیپاولی کی تہوار ہو تو اس میں ہم لوگ کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس میں جاتے ہیں اور انوائے دیپاولی میں جو لوگ مٹھائیاں وٹھائیاں رکھتے ہیں وہ ہم لوگ بھی کھاتے ہیں تو ہم ایک مسلم ہندو جو ہے ایک دوسرے کے مذہب میں شریک رہتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کی ایک بہت ہی خوبصورت نظام ہے کہ ہندوستان میں ہر ایک مذہب ایک دوسرے سے مل کے جل کے رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے سے ملتے جلتے رہتے ہے جیسے دیپاولی میں وہ لوگ بلاتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں دیپاولی میں اس کے یہاں دیپاولی پٹاخے وٹاخے وہ لوگ جلاتے دیا ویا جلاتے جیسے ہم لوگ ہولی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کے یہاں عید ہوا بقرعید ہوا تو ہم لوگ ان لوگ کو انوائٹ کرتے وہ لوگ آتے ہیں سوئیاں کھاتے ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں باتیں ہوتی ہے کرتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں اس سے ہماری قوم کو ہمارے ہمارے دیش کو ایک طاقت پیدا ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو ہمارے دیش کے لیے ایک اچھی چیز ہے اور ہم لوگ کو یہی چاہیے کہ ایک دوسرے سے ہم مذہب کو ایک مذہب کمیونٹی کو ایک دوسرے سے جوڑتے رہیں اور اکٹھا کرتے رہیں اس سے کیا ہو گیا ہمارے دیش کے اندر جو اندرونی طاقت یہ قائم رہے گی اور ایک ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے ملتے جلتے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ عیسائی ہو اس میں کوئی نہیں دیکھیے